हाँ जी हाँ हाँ मिल जाएगी चाय और कॉफ़ी मिल जाएगी दोनों चीज़ें मिल जाएगी आपको क्या चाहिए हाँ तो कितनी चाहिए आपको चाय हमारे पास हाफ़ ग्लास चाय भी मिल जाएगी और फुल ग्लास भी मिल जाएगी कि आपको कितनी चाहिए देखो हाफ़ ग्लास आपको पाँच रूपये की रहेगी और फुल रहेगी दस रूपये की ये चाय मतलब चाय का है और कॉफी में आपको हाफ़ रहेगी दस रूपये में और फुल रहेगी बीस रूपये में

ठीक है ठीक है तो चाय आपकी मैं हाफ़ ग्लास चाय भर देती हूँ हाँ हाँ हाँ बिलकुल अच्छे से बनाएंगे अदरक वगैरह सब डाल के और आप चीनी कैसे लेते हैं आपको ज़्यादा चीनी पसंद है या कम चीनी वाली चाय चाहिए ठीक है ठीक है कम चीनी की चाय हाँ ठीक है आप बैठो थोड़ी देर मैं बना कर देती हूँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ अदरक वगैरह सब डाल के बनाएंगे आप बैठो थोड़ी देर मैं चाय बना कर दूँ हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है ग्लास अच्छे से पानी से धोकर साफ़ करके फिर मैं आपको चाय देता हूँ हाँ आप बैठो आप बैठो पाँच मिनट आप वेट करो अभी आपकी चाय बनती है हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ लो मैडम ये आपकी चाय बन गई है ये आप ले लो कैसी बनी मैडम चाय अच्छा चाय में चीनी ज़्यादा हो गई है हाँ मैंने तो कम ही डाली थी पर वो ऐसा है कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में चाय बनती है न तो वो हो जाती है

हाँ लिमिटेड है ना हाँ हाँ और और चाय लेंगे आप और बनाऊॅँ अच्छा ठीक है हाँ हाँ हाँ हाँ आप पी लीजिए आराम से चाय

पी ली मैडम आपने चाय हाँ हाँ हाँ तो आपके हाफ़ ग्लास के पाँच रूपये हो रहे तो आप पाँच रूपये दे दो हाँ हाँ ठीक है आपको चाय अच्छी लगी हाँ तो आप अगली बार भी आप आते रहियेगा यहाँ पे चाय पीने के लिए हाँ हाँ ठीक है चलिए बढिए आइयेगा